साह्नू बाइकिंग करदे टाइम लोकें दा ध्यान रक्खना चाहिदा और साह्नू अद्धे अद्धे अदर अदर और साह्नू बक्खरे बक्खरे राइडर्स कन्नै बी मिलना चाहिदा जेह्ड़े दूरै दूरै दे राइडर्स औंदे राइडिंग करदे और सोलो राइडिंग बी शैल होंदी सोलो राइडिंग लोक इसलिए तां गै प्रैफर करदे जैदा मानता रक्खदे सोलो राइडिंग कि क्यूंकि अस मजे कन्नै अपना जाई सकने अपना समान कैरी करी सकने तां गै साह्नू सोलो राइडिंग करने चाहिदी एह् सोलो राइडिंग बड़ी शैल होंदी ते बाइक चलाने च मी बड़ा मजा औंदा मैं ते बड़ी शैल बाइक चलानी होन्नी मी कुसै ने बाइक चलाना सखाई ही पर जदूं दी मी बाइक चलाना सिखाई दी मी ते बड़ा मजा औंदा बाइक चलाने दा में इक कुड़ी ऐं बट मी राइडिंग करना सबतों जैदा पसंद ऐ हून मैं बाइक चलाने च बाइक चलाना मी बड़ी शैल लगदी मी बड़ा बड़ा शैल लगदा बाइक चलाना